محاورے اور کہاوتے زبان کی خوبصورتی اور حکمت کی عکاسی کرتی ہیں ان کے ذریعے ہم اپنے خیالات کو مختصر اور مؤثر انداز میں بیان کر سکتے ہیں چند محاورے اور کہاوتے جو مجھے پسند ہیں وہ درج ذیل ہیں اونٹ کے منھ میں زیرا اس محاورے کا مطلب ہے کہ کسی بڑی ضرورت کے مقابلے میں بہت کم چیز پیش کرنا یہ تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی بڑی چیز کی طلب ہو اور اس کے مقابلے میں بہت معمولی چیز دی جائے جلدی کا کام شیطان کا اس کہاوت کا مطلب ہے کہ جلد بازی میں کیے گئے کام کا اثر خراب ہوتے ہیں ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ نتائج بہتر ہوں ندی کے پار کھیت کی ہریالی اس کہاوت کا مطلب ہے کہ دور کی چیزیں ہمیشہ بہتر لگتی ہیں حالانکہ حقیقت میں وہ ویسی نہیں ہوتیں یہ کہاوت بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے حال میں خوش رہنا چاہیے اور جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کرنی چاہیے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے یہ کہاوت اس موقع پر استعمال ہوتی ہے جب کوئی مشکل کام اس طرح انجام دینا ہو کہ نہ کسی کو نقصان پہنچے اور نہ ہی اپنے وسائل کا نقصان ہو اونٹ کے پاؤں میں بیل اس محاورے کا مطلب ہے کہ جب کمزور یا چھوٹے درجے کے لوگ بڑے اور طاقتور لوگوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے محاورے اور کہاوتے ہماری زبان کا وہ حصہ ہیں جو صدیوں کے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہیں ان کا استعمال نہ صرف ہماری گفتگو کو دلچسپ بناتا ہے بلکہ ہمیں زندگی کے مختلف مختلف پہلوؤں پر غور کرنے غور و فکر کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے